जों लाफा खारै जायो लाफा ओंख्रै गोबाब जायो मैगंखौ एवथ्रमनानै बिनि उनाव मैगङा रबबाथाय खारै होयो ना एवथ्रमना होयो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं खारदै बुथुमनानै जानाय जायो गासिबो मैगंखौनो बेनिफ्राय आरो जोङो खुमब्राजों हांसो जायो खुमब्राजों हांसो जानायखौबो फास्थआवहायनो हांसोखौ एवथ्रमबाय एवथ्रमनानै ग्रोब दोनबाय दोननानै खुमब्राखौ गिदिद गिदिद हानानै ज' सङो मस्ला मस्लि संनानै बुहुत बिदिनो संनाय जायो गासिब्बो ओंख्रैआवनो जोङो मस्ला मस्लि होआबाथ' जाया बायदि रोखोम होनानै बायदि रोखोम मस्ला होनानै जानाय जायो जों नार्जिखौबो बिदिनो रुग्रोबाय रुग्रोनानै थाव होना एवथ्रमबाय एवथ्रमनायनि उनावहाय ग्रोब दै होबाय दै होनायनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव ग्रोब खारै होयो होनायनि उनाव जोङो मोनबाथाय फाख्रा मारिनाय जायो बेबायदिनो अनेखथा रोखोमनि बानायनानै जानाय जायो जोङो